हाँ मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे ज़िले में स्थित जो पूजा स्थल हैं बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर हैं जो कि हमारे ज़िले में स्थित हैं और काफ़ी पुराने समय से हमारे यहाँ जो हम सभी हैं उन मंदिरों में जाते हैं और जो धार्मिक कार्यक्रम हैं उन मंदिरों में जाकर ऐतिहासिक रूप से और पूरी परम्पराओं के साथ कार्यक्रमों को पूरा किया जाता है और जो हमारे घर के जो हमारे ज़िले में जो मंदिर हैं जैसे कि हनुमान टेकरी पर जो शिवजी का मंदिर है बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक और पुराना मंदिर है और हम सभी वहाँ पर कई बार गए हैं और जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वो वहीं जाकर किए जाते हैं तो इस तो इस तरह से जो त्यौहार भी हैं जैसे कि जो धार्मिक त्यौहार होते हैं जैसे शिवरात्रि का जो त्यौहार होता है वो ब बहुत धूमधाम से उस मंदिर में जाकर मनाया जाता है